ہمارے شاہجہان پور میں ہر تہوار کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اور ہر تہوار میں ہر دھرم کے لوگ ایک دوسرے کو بدھائیاں دیتے ہیں خوشی کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے جاتے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ ہر تہوار کو ہمارے شاہجہان پور میں منایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہونا ان کو پیار محبت سے بدھائی دینا اور مٹھائیاں کھلانا اور انعام دینا ہمارے شاہجہان پور میں ہر تہوار کو ہر دھرم کے لوگ بہت پیار محبت سے مناتے ہیں